हमरा एकटा कैब बुक करैके छै आओर कैबके हमरा यहाँ सीतामढ़ीसँ लेकरके आओर राजगीर जाइके छै कैबसँ आओर कैब के छै कि हम खुदे ड्राइव कर लेब सिर्फ ड्राइव कैब चाही हमरा बस उहे ड्राइव खुदसँ ही ड्राइव करि लेब बस ओकरा बस रेटके हिसाब तय कऽ देल जाउ कि की रेट लगतै कतेक किलोमीटरके जेनाकि कैबके बुकिंग दू टा यऽ दू टाइपसँ कयल जाइ छै एकटा कि जेनाकि किलोमीटरपर भेलै कि इतना रुपआपर किलोमीटर चाहे ई भेलै कि इतना किलोमीटर छी तऽ इतना तेल लगतै इतना भाड़ा लगतै से सबके ले करके मतलब जानकारी चाहै छी ई सबके जानकारी मिल जायत तब ओइ हिसाबसँ हम आगेके अपन यात्राके बारेमे आगे सोचि सकै छियै